ओ बाक्सा जिल्लायाव गिबि समाज दावगानाय हिसाबैथ' बेखौ ओ कमप्लिटलि बुंजाला बेवहायथ' गोबां समनिफ्रायनो माने बेफोरो सोलिबोदों जेरै जौ जुवा बन्द' खालामनाय बा ओ गज्रि हुदा बा लाइमोनफोरखौ लिड खालामनाय मोजां लामायाव लाबोनाय बेफोरो आगोलनिफ्रायनो सोलिबोदोङो बे दिनैनिल' नङा बाक्सा जिल्लायावल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लायावबो सोलिबोदों आरखि बे मेइनलि बाक्सा जिल्लाखौ जों नायोब्ला बेवहाय ओ सरखारि सरखारि एबा जोंहा जि माबा दङ बेल' नङा बे सरखारिबो दङ जेरै एनजिअ्सबो दङ जोंहा ओ गोबां माने ओ मानिग्रा आइजो आफादफोर दङ ओ गोबां मानि स्टुडेन्स इउनियन दङ जोंहा दुलाराय बर'फरायसा आफाद दङ जोंहा गुबुन गुबुन माने ओ इउथ क्लाब्स दङ दा बेफोरखौ जों नायोब्लाथाइ मा नुगोन माने बांसिन माने जोंहा ओ माबानि सायाव जि मडर्न इउथ्स बे इउथ्सखौ माने जों सांग्रांथि लाबोनायाव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरखि आरो बेल' नङा ओ देहा फाहायसालि जोंहा जौगानाय जों नुबोदोङो उन्दैआव जेरैबायदि जोङो हस्पिटाल्स नुबोदोंमोन बेफोर माने दिनै आपग्रेड जाबोदोङो बा ओ मा होनो इखो आइजोफोरनि गोहो बांहोनाय बा उइमेन इमपावारमेन्ट बेखौबो जों नुबोदोंमोन आजिखालिथ' जों जुदि नायोब्ला माने सोलोंथाइनि बेलायावनो जा माबानि बेलायाव जा बांसिन माने आइजो माहारिया बांसिन जौगाबाय दं आरखि आर बे मोजांबो जादोङो दा गोदान गोदान लज जों नुनो मोन्दों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां ओ खामानि ओ लाइमोनफोरखौ लानानै गोबां खामानि मावबोदों अवर्कशप बानायदों लोगोसे गोबां माने ओ केरियार काउन्सेलिं होबोदों बेजों लोगोसे आसु बा अल आसाम स्टुडेन्स इउनियन बे बेबो माने अल ट्राइबसखौ लाब्लाथाय जोंनि बे ओ बाक्सा जिल्लानि जे आसु बे बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ जौगानायाव गोबां बा ओ सोलोंथाइ लानो गोबां मावखु एस ए हारि जों निजे माबोरै थांना थानो बेफोरनि मोनसे ओ सोलोंनायनि मोनसे खाबु होबोदों किसुमान जोंहा एनजिअ्स एनजिअ्स फोर दङ जायफोर माने अवर्कसप्स लादोङो माब्रै माने ओ हवाट एबावट ओ मानो होनो इखो जोंहा सेरिकालसार फारमिं बा जोङो माब्रै आदब गोदान मडार्न आदब खायदाजों माब्रै जों माने आबाद मावनो जों बिफोर बुस्थुखौ माने ओ मडार्न इउथ्स आ दिनै लाबोनो खाबु मोन्दों आरखि स' ओ जल जीवन मिशनल' नङा बेथ' नै दा रिसेन्टलि फैनाय सर्व शिक्षा अभियान आ जि लाबोदोङो बेबो गोबां माने स्कुल्स ओ जोंनि एल पि निफ्राय लानानै हाइस्कुलसिम जोंहा हाइयार सेकेन्डारिसिम जिखिनि माने स्टेब्स लाबोदों बे स्टेब्सफोरा मोजां जाबोदों आरखि जेरै दा गुन' उत्सव लादों गुन' उत्सव आ जेरैबायदि माने डिसिप्लिन बानायो दा हमना ला मोनसे स्कुला माबायदि माब्रै कुवालिटि लारनिं होदों मारै कुवालिटि इडुकेसन होदों एज ए गभर्नमेन्ट स्कुल बे बुस्थुखौ जों माने मा गुन' उत्सव आव जों नायनो हायो आरखि आरो बेजों लोगोसे माने मा जोंहा आरोबाव ओ जल जीवन मिशन बेफोरो माने दा जेरै दैनि जोंहा जे ओ गोजों दै लोंनांगौ बा गोजों दैआ जोंनि देहानि थाखै माने गोनांथि बे बुस्थुखौ जों माने मा बे मिसननि थ्रुयै जों बेखौ मावस्रांनो बा मावलांनो हायो आरखि दा स्वच्छ भारत आव जोंहा माने ओ इन्डिया एस ए क्लिन कान्ट्रि इन्डिया जोंहा क्लिन जानांगौ बे अनलि ओ जोंनि डास्टबिन सावनायनिल' बाथ्रा नङा बे जोंहा कारापसननिफ्राय लानानै ब्राइबेरिनिफ्राय लानानै जोंहा जोंनि ओ जिखिनि जोंहा ओ गाज्रि माबा दङ ओ साइड दङ बेखौ जों माने हानायमानि माने स्रांखै लाबोनाय बा सोरांखै लाबोनायखौ खामानिखौ मावबोदों आरखि दा बेजों लोगोसे आं किसुमान साजिसनबो होनो सानो जे जोंहा जे लाइमोनफोर दङ गोदानफोर इउथ्स दङ बेसोर माने बे थाखानाय ओ ओ जि जोंहा ओ अरगेनाइजेसन्स दङ बेफोरजों माने मा लोब्बा लानानै किसुमान गावसोरनि खामानिखो मावनांगो आरखि जेरै दा हमना ला फिल्मनि थाखाय जोंहा बिसा दं बिसाया माने फिल्म लाइनाव जेरैबायदि डेभेलपमेन्ट लाबोनो हादों हारिमु आफादा जेरै हारिमुआव डेभेलपमेन्ट लाबोनो हादों जेरै अवर्कशप लाबोदों बे बुस्थु बायदि दा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जेरै स्टुडेन्सखौ लानानै बर' फरायसाफोरखौ लानानै बानायबोदोङो बेबायदिनो एबसुल' नङा ओ जोंहा आसु दङ गोबां माने स्टुडेन्ट्स अरगानाइजेसन दङ आरखि दा बेफोर माने अनलि स्टुडेन्टसखौल' नङा सोरबा माने ओ कालसारखौ लादों सोरबा माने ओ माबाखौ लादों स' गासिबो अल अभार माने जोंहा जिखिनि डेभेलप होदों बे जोबोद मोजाङै जाबोनो हमदोङो आवगोलनिसाय जेरै नाइनटिन नाइटिसोआव माने जौ जुवा बुख्रुबनाय जादों मानाय जादोंमोन बेल' नङा दा जौ जुवा दाबो ब्द' खालामदों जेरै दा फुजा माबानि बेलायाव गोबां माने ओ हर हरसिम थानाय माबानाय सब आइन खानुनाबो गोबां माने ओ मोजां जाबोदों होनना आं सानो आरखि आरो बेयो बेबायदि सोलिबाय थाब्लाथाय नेक्स्टआव माने मा जागोन जोंहा इउथ्सफोरा मोजां लामायाव फैगोनखौ आं सानो मानो होनब्ला दा जेरैबायदि थासारि जाबोदों बे गाज्रि आबहावाया बेखौ जों जुदि सुस्रांनो हायाब्ला अब्ला जोंहा माने मा फिउसार जोंनि बे उन इयुना माब्लाबाबो सोरां जानाय नङा होनना आं सानो आरखि